हाँ मेरा एक दोस्त है जो मध्य प्रदेश से बाहर का है वह मेरे घर एक हफ्ते के लिए रुकने आया था उसको हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में जरा सा भी मालूम नहीं था उसको संस्कृति के बारे में मैंने बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक नगरी है जहाँ पर महाकाल की बड़ी प्रतिमा है और भैरव बाबा भी हैं और रिद्धि सिद्धि का मंदिर भी है वहाँ पर भक्तों की भीड़ और भक्तों का प्यार देखने को मिलता है वहाँ पर उज्जैन में अच्छे अच्छे से त्यौहार मनाए जाते हैं महाकाल की महाशिवरात्रि के दौरान महाकाल की बरात निकाली जाती है और इतने प्यार से सारे भक्त और अपनी भीड़ में लेकर अपने परिवार के साथ आए जाते हैं और उन्हीं सभी परिवारों को सुकून मिलता है महाकाल की आरती में तथा भक्ति में लीन होकर उनकी तपस्या करते हैं वहीं बैठे हुए